ते होर मजा केह् साढ़ै रामलीला होंदी नोहाड़ा बी इक नाटक बड़ा सोह्ना चलदा उत्त फ्ही कृष्णजन्माष्टमी होंदी जिस बेल्लै ते राधा कृष्ण बनदे ते बड़े सोह्ने लोक किट्ठे होंदे उत्थें ते राधा कृष्ण दे भजन गाई गाई डोगरी भजन इन्ने सोह्ने लोक गांदे भजन ते बड़ा गै मजा औंदा सारे ग्रांऽ पूरा किट्ठा होंदे उसलै ते उसलै इ'यां लगदा इत्थें मेला लग्गे दा मेले गल्ल लग्गी जाए तां मेला बी होंदे साढ़ै उत्थें गंदटो ते उत्थें मन्दर जेह्ड़े न इन्ना सोह्ना सजांदे उत्थै दो मन्दर न इक राजा बास्क ते इक सचाही इन्ना सोह्ना सजाए दा होंदे जियां एह् परमात्मा हून बोलना गै लग्गा ते इत्थें बी टोह्क मेला बी होंदा उत्थें बी भदरबाइये आइयै ओह् ओह् कुड्ड लांदे इन्ना सोह्ना ते इन्ने लोक किट्ठे मठाइयां बर्फी माए इत्थें डोगरें दी शान जलेबी ओह् बी लग्गी होंदी उत्थें ते लोक इ'यां मेले नेईं बी जाना होए लोकें जलेबियै सोआदें तां बी पुज्जी दे उत्त ते अगर तुस ग्रांऽ पुज्जी जाओ निं इक बारी ते फ्ही तुसें मज़े गै मज़े अजें तुसें ग्रांऽ इक होर मजा जिसलै बाह्डियै दिन आंदे ते सारे लोग किट्ठे होइयै इक दूए नै बाड्ढियां करांदे ते उसलै चलदी खीर डोगरें खीर ते कन्नै क'ड़ी ते उप्परा तुस देसी घ्यो पाउड़ो ते लोग इन्ने सोह्ने मज़े नै कन्नै घोड़ियां लाई लाई उत्त घाह् बड्ढदे ते इ'यां मजा गै बज्जी जंदा ते फ्ही उत्त धड़ी लांदे ते लोक धड़ें बी सद्ददे ते फ्ही उत्थै रहाइयां मक्कां जिसलै तोड़दे जिसलै मक्कां तोड़दे ते उसलै बी लोग इक दूए नै परतु करांदे जिसलै परतु करांदे ते इक दूए परतु जाइयै ते अग्गें पूरे म्हल्ले इयां गल्लां अग्गें कन्नै लानियां ते ओह् सोआद गै बड़ा होंदा ते होर ग्रांऽ तुस मजा आक्खो तां फ्ही मजा गै मजा